बर' रावा आसामानि मोनसे मखजाथाव राव बर' रावा जोंनि बिमा राव बे हिसाबै जोङो बर' रावखौ लानानै गोग्गानाय दङ बर' रावखौ लानानै जोंहा गोबां सिमां दङ बर' रावा भुहुमनि मादावनो मोनसे मखजाथाव राव जाथों भुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो मिथिसारसिनाय मोनसे गोजाम राव महरै सिनाय जाथों बेखौ जों बयबो बर' फिसा हिसाबै सिनायो बर' रावा जौगानायनि गोबां खाबुखौ दिनैनि समाव मोन्नो हायाखै होनानै जों बयबो मोनदाङो बबेखानि बर' रावा दिनैनि समाव भिरत संबिजितनि डाइथि फारियाव थिसनजानाय मोनसे मख'जाथाव राव बे हिसाबै बर' रावनि सोरजि थुनलाइ सोरजिफ्राबो भारत सोरकारनिफ्राइ गोबां ओह खाबुफोरखौ मोनो हादों गुबुन फारसेथिं साहित एकाडेमि बायदि भारत हादरनि मोनसे माहारियारि बान्थाखौबो मोनो हानाय जानानै फैदों बेफोरनि अनगायैबो बर' बिजों बर' राव फरायनानैबो दिनैनि समाव गोबां बर'साया डाॅक्टर इनजिनियार आरो बायदि बायदि सुबुं सिबिथाइ बिफान जेरै एफिसि इउफिसि आन्जादफोरखौबो उथ्रिनो हानाय जानानै फैदों बे बिथिङै नोजोर होयोब्ला बर' रावा आसामल' नङा भारत हादरावनो मोनसे मखजाथाव राव जानानै फैबाय बर' रावनि जौगानायनि जारिमिनाव बर' थुनलाइ सोरजिगिरफोर बर' थुलाइ आफादनि माखासे बिबानगिरिफोर आरो गोबां बर' दैदेगिरिफोरनि बिहोमाखौ जों रावबो एरायनानै सोलिनो हाया बर' रावनि बेखौ जौगानायखौ नुनानैनो गुबुन रावआरिफोराबो बर' रावनि जौगानाय जारिमिनखौ नोजोर होनानै बर' रावनि सेर सेर जौगाफानायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरनि मादाव जों मख'नो हायो जोंनि नसुंसेआवनो थानाय माखासे रावआरिफोरा बर' रावखौबो गावनि राव बायदियैनो गावनि बिजों बायदियैनो न'फोराव थानायाव राज्लायनाय दखान गला गुबुन गुबुन हाथाइ बाजारफ्राव आबुङै जेंना गैया जासे बर'जों रायज्लायनाय आरो मोनसे गोजोन्थाव बिथिङा जाबाय फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनानै आसामनि मादावनो सिनायथि जानाय गोबां आदिबासि फरायसाफोर गोबां नेपालि फरायसाफोर गोबां बेंगलि फरायसाफोर आरो गोबां असमिया सुबुंफ्राबो दिनैनि समाव बर' बिजोंखौ अनसायनानै बर' रावखौ अनसायनाय आरो बर' थुनलाइ सोरजिनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोर बायदिनो बर' रावा गुबुन हारिनि राव गुबुन रावफोरावबो मैखोमै गोहोम खोख्लैदों बर' रावल' नङा बर' राव सोलोंनाय गोबां गुबुन हारिनि गुबुन रावआरि सुबुंफोरा दिनैहाय बर' रावनि सेर सेर बर'नि हारिमु गान्नाय जोमनाय धोरोम आरो जानाय लोंनायनि आरिमुखौबो सोलोंना लानाय नुनो मोनदों बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोर नोजोर होथाव आरो गोग्गाथाव बिथिं बे बिथिंनि नोजोर होयोब्ला बर' रावा थारैनो मोनसे गोहोम गोनां आरो गेरेमसा जानो थाखाय खाबुगोनां मोनसे राव जोंनि नसुंसेजों थानाय माखासे गुबुन रावआरि सुबुंफोर जेरै आदिबासि नेपालि सावथालफोर राभा मिसिं सन'वाल कारबि डिमासा बायदि बायदि रावआरि सुबुंफोराबो बर' रावखौ दिनै सोलोंनो थाखाय हांखुर जानाय नुनो मोनदों बर' रावजों लोगोसे बिथांमोनहा गावसोरनि रावखौबो जौगालांनायनि खामानि मावनो थुलुंगाखांदों बर' रावनि जौगाबोनाय आरो दावगाबोनायनि जारिमिनखौ नुयै नुयै बिथांमोनहाबो गावसोरनि रावखौ फेहेरनो फोहोमनो राहा लानायखौ दिनै नुनो मोनदों बर' रावनि जौगानाय बिथिङाव दिनैनिफ्राइ बेसेबा बोसोर सिगां गुबुन रावआरि गुबैयै रेभारेन सिडनि एन्डेल मोनफोरनि थुनलाइ सोरजिया बर' रावखौ जौगाहोनायाव मैखोम खुन्थिया गायसंदोंमोन बिथांमोनि उनावसो बर'नि बर' रावनि गिबि बिजाबफोरा ओंखारनायनि थुलुंगा खांदों बै समावहाय बर'नि राव आरो थुनलाइया गोसार होनायनि जायफोर बिजाब दंमोन बे बिजाबफ्रा आबुं बर' सोदोब जानो हायाखैमोनब्लाबो बर' रावनि बेफोर बिजाबफोरानो बर' राव थुनलाइखौ गोसार होनायनि आरो दिनैसिम सौफैहोनायनि थंफा थंफा माइल खुन्थिया बायदिमोन बेफोर बायदिनो बर'नि फिसा अ आयेन बिजाब बायदि मख'जाथाव बिजाफ्रा बर' राव थुनलाइखौ दिनैसिम थाखोआव सौफैहोनायाव मैखोम गोहोम खोख्लैदों आरो मौखोम मैखोम बिहोमा होबोदों बर' रावा दिनै आसामजों लोगोसे जोंनि सा सान्जा भारतनि गासै बाहागोआवनो गोसारना थानाय मोनसे राव बे रावनि सेर सेर गुबुन गुबुन हारिफोरनि गोसो गेलेमनाया जोंनि बर' रावआरिफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोन्थाव बिथिं राव मोनसेनि जौगानायाव गुबुन रावफ्राबो गोबां गोहोम खोख्लैयो बे बिथिङाव बर' रावाबो गुबुन रावनि गोहोम गोग्लैद्रायि नङा बर' नि माखासे सोदोफोर दं जाय सोदोफ्रा गुबुन रावनि गोहोमजों आगान सुरनायखौ नुनो मोनो बबेखानि बर'आ एरैबादि मोनसे दोहोनि राव जाय रावआव जोङो मोनसे सोदोबखौनो गोबां रोखोमनि सोदोब जोङो मोन्नो थाङो थाहिनबा मोनसे सोदोबनि जों गोबां ओंथि मोन्नो थाङो बेफोर बायदिनो गोबां आखुथाइ गोनां गोबां ओंथि गोनां बर' रावखौ मोजां मोनानैनो जोंनि खाथि खालानि गुबुन रावआरि सुबुंफ्राबो बर' रावखौ दिनै सोलोंनाय नुनो मोनो बे बिथिङै आगुआव मख'बोनाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायनानै बर' सोलोंथाइ लानाय बर' राव सोलोंनाय बायदिफ्रा जों बायनिबो थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा